हैलो हाँ सर जी बोलिए आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा बेगूसराय से बोल रहे हैं मतलब कैसा फ्लैट कैसा फ्लैट चाहिए आपको हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ

जी जी जी जी नहीं नहीं नीचे वाला नीचे वाला फर्स्ट नीचे वाला चले फर्स्ट फ्लॉर में ना ठीक है तो मेरे पास पैसा उपलब्ध है अभी जैसा आप लेकिन उसको अभी कॉस्ट कुछ ज्यादा पड़ेगा मतलब उसमें वो लग जाएगा बीस लाख लगभग पड़ेगा आपको ठीक उसमें आपको सुविधा क्या का मिलेगी हम बताते हैं फस्ट बात तो ये इस्कूल भी कैम्पस में मिल जाएगा कॅम्पस स्कूल हो गया मंदिर हो गया स्विमिंग पूल हो गया बच्चों के घूमने के लिए थोड़ा पार्क छोटा सा पार्क भी बनाया गया है दुकान मतलब दुकान भी आस पास में मिल जाएगा मतलब कैम्पस के बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज के लिए कॅम्पस में आपको अवलेबुल सब चीज मिल जाएगा छोटा मोटा मतलब किल्निक में मिल जाएगा आपको जैसे बिमारी छोटा बड़ा है तो मतलब अंदर भी आपको सब चीज फीस बस मतलब बीस लाख हम लोग रखे हैं आप एक बार एक बार आ के आप देख लीजिए जैसा आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप तो एक बार देख डिस्काउंट पहले आप देख देख लीजिए आपको लगेगा तो मतलब कुछ ज्यादा है तो फिर आप ऐसा हो जाएगा ऐसा थोड़े है जो मैं फिक्स करके रखा हूँ हो जाएगा आप एक बार आके थोड़ा चेक कर लीजिए हाँ वो सब एबलेबुल है बहुत ज्यादा कार लगाइए बाइक लगाइए कोई दिक्कत नहीं है आप बहुत सेपरेट रहिएगा किसी भी चीज की दिक्कत वहाँ नहीं होगी आपको हर बगीचा है अच्छा घूमने के लिए भी अब पार्क बनाया गया है व्यायाम करने के लिए मतलब वहाँ सब चीज सुविधा हर सुविधा आपको वहाँ मिलेगी ये मतलब इधर एन एच से थोड़ा आगे चल के बाईपास रोड में हाँ वहीं आपको मिल जाएगी थोड़ा गाँव से मतलब गाँव से हट के है हम अपना गाँव से हट के मतलब गाँव का माहौल मतलब वहाँ से हटा के बनाया गया है जिसकी किसी को दिक्कत कुछ ना हो

हाँ आके सर हाँ हो जाएगा आप एक बार मिलिए आ के मिल लीजिए हो जाएगा तो फिर ठीक है आइए